हमरा जीवनमे हमर नाम दीपक कुमार झा भए गेल हम अपन उन्नैस सालके जीवनमे बहुत एहन एहन चीज छै जे देखलहुँ हन आओर हमरा बहुत एहन एहन बात छै जैसँ हमरा खुशी मिलल एक तऽ हमरा माँ पप्पा तेहन मिललथि जे कहियो कोनो चीजके जैसे दिक्कत नहि देलथि आओर पालन पोषण हमेशासँ हमरा सबके सही रहल आओर आइयो काल्हिमे हमसब जे किछो चीज चाहै छियै से हमरा सबके पापाजी लए कऽ दै छथि सब किछु दै छथि आओर सबसँ बड़का खुशी तऽ ई भेल जे

टेनमे जे छै से दसमीमे जे छै से फर्स्ट डिवीजन केने रहौं बहुत आदमीके आशीर्वाद रहै ओइ पढ़ाइ लिखाइमे मोन लगलै तीन गो कोचिंगमे पढ़ै छलहुँ पढ़िकऽ जे छै से पास कयलहुँ फर्स्ट डिवीजन कयलहुँ तीन सए चौंसठि नम्बर ऐल यऽ ओहियोमे तब फर्स्ट डिवीजन हम कयने रहौ आओर आब जे छै से हम इंटरमे गेलहुँ हँ इंटरमे जे छै से साइन्स पी सी एम बी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायलॉजी रखने छी आओर जे छै से ओकर परीक्षा जे छै से किछु दिनका बाद जे दू तारीखसँ यऽ हमर सबके परीक्षा तऽ इलेवेन्थ ट्वेलेथके जे छै से पढ़ाइ बेसी छै से कए रहल छी तऽ अपना जीवनमे जे छै से बहुत एहन खुशी मिलल माँ पप्पाके हमेशा जे साथ रहल जे किछु करय लए चाहै छियै तऽ माँ पप्पाके हमेशा साथ रहैये भाय बहिन सबके साथ रहैये दोस्तो सबके साथ रहैये जखन जे चीज जकरा चाही ओ चीज प्राप्त भए जाइए आओर खुशी ई भेल जे हमरा परिवारमे जे छै से केओ एहन नहि छथि जे जिनकासँ हमरा तकलीफ हैत हम अपनामे बहुत एहन चीज छै जे सही छी आओर अपना जीवनमे हम किछु अपना साइड इफेक्टो छै जे अहाँके हम की कहब दुःख परेशानी अहाँके बतायब तऽ अहाँ विश्वास नहि करबै किएक कि हम अपना जीवनमे बहुत दुःख देखलियै हँ किएक कि जिंदगीमे अगर अहाँ पाइ कौड़ी रहत पैसा रहत तहने टा अहाँके केओ चिन्हत नहि तऽ नहि चिन्हत आओर पैसा रहनाइ परम जरूरी छै किएक कि एखन तक उन्नैस सालके जीवनमे जे देखलियै हँ तऽ पाइसँ पैघ कोनो चीज नहि होइ छै हम अपना आपमे एगो चीजके हमेशा कहब जे जिन्दगीमे एते पढ़ाइ करू जैसँ अहाँके कोनो चीज लै कालमे जे छै से दिक्कत नहि हुए एते पैसा कमाउ जे अहाँ जीवनमे हमेशा हर चीज अहाँ एक मिनटमे कीन लेब तेहन चीज एते पढ़ाइ करू एते पैसा कमाउ पैसा छै तहन दुनिआ छै नहि तऽ किछु नहि छै बस